हाँ नमस्ते

हम हमारी एक इन्श्योरेन्स कम्पनी है बज़ाज़ की बज़ाज़ आलियन्ज़ तो हम इन्श्योरेन्स करते हैं हम आपको इन्श्योरेन्स के लिए फ़ोन किए हैं अगर आप इन्श्योरेन्स चाहती हैं हाँ भी हाँ एक चाइल्ड प्लान है आपको इसमें साल भर में दस हज़ार रुपये जमा करने हैं अठारह साल के बाद आपकी बच्ची को आप समझ लीजिए कि पाँच लाख रुपये मिलेंगे और इसमें जो है कि पाँच लाख रुपये अठारह वर्ष जब जब आपकी बिटिया हो जाएगी तो फिर मिलेंगे इस पैसे का उपयोग आप शादी ब्याह और इसकी उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं इसका जो सबसे मिनिमम प्लान है कम से कम उसमें आपको दस हज़ार रुपये जमा करने हैं प्रतिवर्ष हर साल आपको लगभग हाँ हाँ मन्थली प्लान भी है मन्थली प्लान में आपको लगभग एक हज़ार रुपये जमा करने हैं केवल पाँच सालों के लिए

इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा क्या जब आप अठारह साल की आपकी बिटिया होगी तो उसको पाँच लाख रुपये मिलेंगे उससे क्या आप उसकी उच्च शिक्षा शादी ब्याह में आप खर्च कर सकते हैं और बताइए हाँ हाँ बड़ों के लिए भी प्लान है उस प्लान में जो है कि आप अपने लिए करा सकती हैं इसमें जो है कि दस साल तक जमा कीजिए पैसा दस हज़ार रुपये महीने और पाँच साल बाद आपको भी पैसे मिलने लगेंगे

हाँ हाँ हाँ किस्त के रूप में हर मन्थ आपके खाते में आठ हज़ार रुपये आने लगेंगे केवल यह चार साल तक जमा करना पड़ेगा आपको कि दो साल बाद चार साल मैच्योरिटी चार साल बाद मैच्योरिटी इयर उसके बाद आपको महीने लगेंगे आठ हज़ार रुपये पर मन्थ इसकी मिनिमम एमाउण्ट है इसका लगभग आपको साल भर में हर साल दो लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे

हाँ लड़की लड़कों आपको बताए थे हम कि वह आप जमा करिए इसमें जो भी पाँच साल अठारह साल की रहेगी हाँ लड़कों के लिए भी या यही सेम प्लान है इसमें जो कि हाईअर स्टडी के लिए भी लड़कों को पैसे मिलते हैं हाँ एज़ुकेशन प्लान है हाईअर हाईअर स्टडीज़ के लिए ठीक है धन्यवाद नमस्ते